जय झूलेलाल जीअं त मां हिंदू आहियां ऐं मुंहिंजी फैमिली बि सभु हिंदू आहे ऐं मुंहिंजो एरिया बि सॼी हिंदू आहे मां हिंदू एरिया में रहंदो आहियां ऐं जीअं त सिहत खे ठीकु रखण लाइ योगा करणु ज़रूरी आहे ऐं योगा करण सां सिहत हैल्थ ऐं सिहत तबियत सभु ठीकु रहंदी आहे ऐं मैडिटेशन बि ज़रूरी आहे असांजे हिंदू धर्म में इहो सभु सुठे सां सेखारियो वेंदो आहे हिनजे करे असां वैश्नो रोटी खाईंदा आहियूं वैश्नो रोटी खाइण में सिहत सुठी रहंदी आहे ऐं वैश्नो रोटी रोटीअ में हेतिरा केतिरा ई शयूं आहिनि जेके असांखे प्रो विटामिंस प्रोटीन इहा सभु सुठे इन मात्रा में मिलंदा आहिनि जीअं त सोयाबीन डाख वग़ैरह ॿिया केतिरा ई शयूं आहिनि ऐं डाय फ्रूट बि आहिनि उहे असां खाई सघंदा आहियूं